दीदी हमरा आरके बड़ बढ़िऑं पोखरि जे छै ने पोखरिमे बढ़िऑं लागै छै नहबैमे एहिपार सऽ नहेने नहेने ओहिपार जाइयै दस गो लोग नहैलक धोइलक बहुत अच्छा लागै छै लेकिन हेलनाइ कोनो जरूरी बात नहि छै सहजबाली तऽ जऽ हेल लियौ बाढ़ि पीड़ित आबै छै तऽ अपन एहिपारसे ओहिपार हेलके टैपि सकै छै ओना लोगके आशा बहुत कम धार छै आशा नहि करना चाही अपन नहाय धैयने एहिपार से ओहिपार नहैने चैलि जाउ ओहिपार सऽ एहिपार चैलि आयबै ककरे स्वार्थ नहि पैलियै अपन नहैलियै धोलियै पोखरि छियै बढ़िऑं लगै छै नदी छै लऽगमे ओहुमे नहा लियौ तऽ आओर सुन्दर लागै छै दीदी बहुत बढ़िऑं लागै छै जाय आबै मे बच्चोसब छै अपन कहलहुॅं चल नहाए दै छियौ हम नहैलू अपनो हेललहुॅं नहा धोइके अपन टैपिके अपन घरमे आराम कयलहुॅं नहैनाइ धोनाइ ओहिपार दसटा लोगमे गेनाइ बहुत बढ़िऑं छै एगो दीदीके नहि नहबै लए आबै रहै हम कहलियै चल दीदी तोरो नहा सोना की सिखा दै छिअ हेलनाइ ओहो दीदी सीख गेलै नहबै लए नहेनाइ धोनाइ एहि पार ओहि पार गेनाइ नदीमे गेनाइ कोनो बढ़िऑं बात नहि छियै बढ़िऑं अच्छा बात छै कोनो बुरा बात थोड़े छियै अच्छा बात छियै जे एहिपार से ओहि पार हेल कए चैलि गेलियै चैलि अयलियै एहिपार बहुत बढ़िऑं लागलै दीदी आब जे कहलक हमहूँ जेबै तऽ कहलहुॅं अहाँके नहि हमर गोझनोट पकड़बै हम देखियौ केना नहबै छियै आएँ एहि अनुसर अहाँ हमरा साथ आबू कहलकै ठीक छै हम दीदी एहि पार नहबू हम जाइ छी जखने देखने देखने हमरा साथ टैपि गेलियै हमहुॅं तऽ ओहो टैपि गेलै इएह इतना कामे रहै छै टपनाइ टैपि लियौ तऽ बहुत अच्छाबाली बात नहा लियौ बच्चोसबके नहबै धोइ लए गेलै तऽ ओकरो सबके बता दियौ एना एना नहा धो या अपन काल्हि बाढ़ि पीड़ित अयतौ तऽ काल्हि दिक्कत नहि हेतौ टैपि जेबएँ बढ़िऑं से रहबएँ लोकके आशामे कोनो नहि पड़लै आ इएह अगर नहबै लए नहि आबैया धारमे नहबै लए नदीमे हेलै लए नहि आबैया तऽ लोकके आशा करए पड़त आब बैठू लोग अयतै तब ने जेबै नहबै लए अयलै तऽ अपन अइपारसे ओपार नहेने गोर लाइग लेलियै कोशीमाँके नहैनाइ निकैल गेलियै ओपार कोइ दिक्कतके बात नै